जी वरी चओ मूं वटि त ॾाढा फल आहिनि तव्हां मां तव्हांखे ॿुधाइणु थी चाहियां मूं वटि सेब आहे केलो आहे संतरा आहे अंगूर तरबूज अम अमरूद अनार पपीतो ऐं अनानास आहे तव्हांखे छा खपे हा केला असी रुपए डजन अथव अंब अथव सौ भई ॿी सौ रुपए डजन हा ज छा ॻाल्हि न केला केला चया न असी रुपए डजन अंब त ॿ सौ रुपए किलो न न न मां अं केले जी ॻाल्हि पए कई हा ॿियो ॿुधायो न न न भेण तव्हां त हमेशा मूंखां वठंदा आहियो तव्हांखे ख़बरु आहे हा न भेण छा कयां गर्मी एतिरी आहे ऐं फल जल्दी ख़राबु था थी वञनि त जेको रेट मार्केट मां वठी ईंदी आहियां उन में थोरो सो पंहिंजो फ़ाइदो लॻाए तव्हांखे ॾींदी आहियां वधीक फ़ाइदो बि न वठंदी आहियां जी जी ऐं बिल्कुलु सही रेट आहे भाभी बिल्कुलु सही रेट आहे तव्हां हमेशा मूंखां वठंदा आहियो बिल्कुलु फ़्रैश फ्रूट आहिनि अगरि कटे करे मां तव्हांखे ॾेखारे थी सघां ऐं अंदरां कुझु ख़राबु बि निकिरे त मां बदिली करे तव्हांखे ॾींदसि मूंते विश्वास विश्वास जी ॻाल्हि आहे जी भेण जी जी भेण बिल्कुलु तव्हांखे मां फ़्रैश फ्रूट ई ॾींदसि ऐं तव्हां हमेशा वठंदा आहियो तव्हांखे ख़बरु आहे मां केतिरी इमानदारी सां धंधो ॾाढो घटि मिनीमम मां प्रोफ़िट रखंदी आहियां वधीक प्रोफिट न रखंदी आहियां भेण अॼु कल्ह तव्हांखे ख़बरु आहे नवरात्रा हली पिया रहनि त फ़्रूटनि जा त ऐं केलनि जा त महांगा हलनि पिया हाणे भेण मां तव्हांखे छा ॿुधायां मां रुॻो ॿ रुपया पंज रुपया व ॿ रुपया भेण मां रुॻो ॿ रुपया या पंज रुपया मथां रखी थी वठां बाक़ी कुझु कोन थी वठां भेण तव्हां मूं ते विश्वास कयो विश्वास तव्हां

हा संतरा ॾिसो न खणी ॾिसो न केॾा सुठा संतरा आहिनि रेट जी तव्हां बिल्कुलु चिंता न कयो भेण पाई बि तव्हां खां वधीक न वठंदसि हिकु ॿ खाई त ॾिसो मोकिलियो जिते मोकिलिणो अथव हा न हा पोइ तव्हांखे एतिरो एतिरो बहस करण जी भेण ज़रूरत ई कोन्हे तव्हां वठी वञो बसि पैसा बि न हुजनि पोइ ॾेई वञिजो हा न भेण मां रोज़ु रोज़ु फ़्रैश वठी ईंदी आहियां कल्ह जा रखियलु कोन आहिनि अॼु सुबूह जो ई वठी आई आहियां त कोई बि ख़राबु कोन निकिर बाई चांस कोई ख़राबु निकिरे त तव्हां मटाए वञिजो एतिरी गारंटी त मां ॾियां थी इन खां वधीक मां छा चवां ॿुधायो जी दीदी जी जी जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु बेफ़िक्र वठी वञो